जोंहा नखर सालायनो थाखाय दाउ अमा बिदिनो बोरमा मोसौ एसे एसे लानानै आरो आबाद मावनानै जुखाम खुबैनाय माय एसे गायनाय आरो अमा फियोबा गुन्दै नांगौ गुन्दै होनांगौ आरो अमाखौबो खास्लाय खास्लाय हाग्रा गोथां जाहोनांगौ आरो दाउखौबो आदार होफा होफा होनानै मालाबा थेखा समाव फान्नानै नखर सलिनो हायो आरो फिसाफोर फोरोंनायावबो लोमजानाय साजानायफ्रावबो एसे एनै रां मोनो ओंखायनो जोंहा लायो एसे एनै मावनाय साफा दावखि दावला सिबस्रांनाय न' बां साफा खालामनाय गासिबो सिखोन साखोन खालामनाय आदार होनानै दाउखौ हाग्रायाव हुहरनानै दोन्नाय जायो बिदिनो अमाफोरखौबो खास्लायनाय खारनलाय आरो गुन्दै बायनानै होनाय जायो फिसाफोर लेखा फोरोंनायाव एसेबाबो हेफाजाब मोनो